असांजी सिंधी भाषा मतलबु छा मिठी मतलबु मिठी हूंदी आहे मिठिड़ी हूंदी आहे असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे मतलबु ॻाल्हि में ॻाल्हाइण में बि सुठी लॻंदी आहे इज़ी लॻंदी आहे प्यारी लॻंदी आहे ॿुधण में बि सुठी लॻंदी आहे जीअं अलॻि अलॻि भाषाऊं आहिनि अलॻि अलॻि आहिनि जीअं असां को मतलबु असां असां कोई भाषा न सि असां असांजी कोई भाषा सिखी सघंदो आहे माना सिंधी भाषा सिखण में टाइम लॻंदो आहे थोरो वक़्तु लॻंदो आहे पर हाणे मतलबु असांजी सिंधी सिंधी माण्हू सभु सुठा हूंदा आहिनि सिंधियुनि में एकिता हूंदी आहे सिंधी दान करण में बि जाम सुठा हूंदा आहिनि सिंधी मतलबु सिंधी मतलबु सिंधियुनि जो दिलि बि सुठो हूंदो आहे जाम सिंधी दिलिवारा बि हूंदा आहिनि जाम सिंधी भाषा में जाम अन जाम विशेषताऊं हुनजो मतलबु मतलबु विशेषताऊं हूंदियूं आहिनि हिक ॿिए जे मतलबु हिक ॿिए जे लाइ प्यार हूंदो अथनि सिक प्रेम हूंदो अथनि सभिनी सां सुठो हलंदा आहिनि सुठो रहंदा आहिनि भले किथां बि माण्हू अचे त बि सभिनिनि खे स्माइल कंदा आहिनि सुठो मतलबु स्माइल मतलबि ख़ुशी सां सभिनी खे राहींदा आहिनि गॾु खाराईंदा आहिनि पीआरींदा आहिनि सिंधियुनि सभिनी में सुठा आहिनि सिंधी मतलबु सिंधियुनि जी ॻाल्हि ई कुझु अलॻि हूंदी आहे इहा